پینٹنگ کے لیے مختلف قسم کے مواد استعمال ہوتے ہیں اور ہر مواد کی اپنی خصوصیات اور استعمال کی وجوہات ہوتی ہے یہاں پر کچھ عام مواد کا جائزہ دیا گیا ہے جن پر پینٹنگ کی جاتی ہے کینوس تعریف کینوس ایک مضبوط اور دھاری دار مواد ہے جو عموماً کپڑے سے تیار کیا جاتا ہے اور اسے لکڑی کے فریم پر ترنا جاتا ہے خصوصیات کینوس کی سطح پر عموماً سنیسلی ہوتی ہے جو پینٹ کو اچھی طرح جذب کرتی ہے یہ پینٹنگ کے لیے ایک مقبول انتخاب ہے کیوںکہ یہ بڑی سطح فراہم کرتا ہے اور پینٹ کے مختلف تنکینوں کو برداشت کر سکتا ہے استعمال کینوس پر تیل کے رنگ ایکلوریڈ کا رنگ اور ابرنگ بھی استعمال کیا جاتا ہے لیکن ابرنگ رنگ کے لیے ایک مخصوص کینوس استعمال کیا جاتا ہے جیسے کہ جسے واٹر کلر کینوس کہا جاتا ہے پینٹنگ بورڈ تعریف پینٹنگ بورڈ ایک مضبوط اور ہموار سطح ہوتی ہے جو عموماً لکڑی ایم ڈی ایف میڈیم ڈکنوٹرک یا کتنے سے تیار کی جاتی ہے خصوصیات یہ سطح کینوس سے زیادہ ہموار ہوتی ہے جو خاص طور پر تفصیلی کام اور ٹینٹ ورک کے لیے مفید ہوتی ہے پینٹنگ بورڈ پر پینٹ کی سطح کم گرنے والی ہوتی ہے اور یہ زیادہ مستحکم ہوتا ہے استعمال تیل کے رنگ ایکلیورل رنگ اور کچھ دیگر پینٹنگ میڈیا کے لیے استعمال ہوتا ہے آلٹ پیپر آلٹ پیپر مختلف اقسام کی خصوصیات کے ساتھ آتا ہے جسے کہ واٹر کلر پیپر ڈرائنگ پیپر اور پرسنل پیپر خصوصیات یہ پیپرخ مخصوص پینٹنگ یا ڈرائنگ ٹنکینوں کے لیے تیار کیا ہوتا ہے جیسے واٹر کلر پیپر جس کی سطح پانی کو جذب کرتی ہے اور رنگ رنگین اثرات کو بہتر بناتی ہے استعمال واٹر کلر پیپر پر واٹر کلر رنگ ڈرائنگ پیپر پر پنسل اور چارکول اور مختلف دیگر اقسام کے پیپر پر اپنے مخصوص تنکینوں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے سلک سلک تعریف سلک ایک نر اور چمکدار کپڑا ہے جو عموماً کپڑے کی پینٹنگ یا سنجیدہ فن کے لیے استعمال ہوتا ہے خصوصیات سلک کی سطح پر پینٹنگ کی خصوصیتی اجاگر اجاگر کرتی ہے اور اس پر پینٹ کرنے سن ایک نیا اور منفرد فن پارہ تیار ہوتا ہے استعمال سلک پر عموماً تیل کے رنگ یا ابرن رنگ استعمال کیے جاتے ہیں اور اس پر پینٹنگ کرنے سے ملائم اور شاندار نتائج حاصل ہوتا ہے لیکٹریچر پیپر یہ پیپر خاص طور پر لیکٹکس رنگوں کے لیے استعمال تیار کیا گیا ہے اور اس کو سطح رنگوں کو اچھی طرح پکڑتی ہے خصوصیات لیکٹریچر پیپر رنگ کو خوبصورتی اور چمک برقرار رہتی ہے اور یہ پینٹنگ کی سطح کو یکساں رکھتی ہے استعمال اس پیپر پر لیٹکس رنگ کا خاص طور دیداروں پر پینٹنگ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے کالڈ بوڈ کالڈ بولڈ ایک مضبوط لیکن نسبت ہلکا ہوتا ہے جو عموماً مختلف پینٹنگ استعمال کیا جاتا ہے خصوصیات کالڈ بوڈ کیونکہ سطح کھردری ہوتی ہے اور یہ زیادہ تر نہیں ہوتا ہے لیکن یہ پینٹنگ ابتدائی تجربات یا تعلیمی مقاصد کے لیے اچھا ہوتا ہے ابتدائی پینٹنگ یا پانچوں کو کے لیے کار بورڈ ایک اچھا انتخاب ہوتا ہے یہ تمام مواد پینٹنگ کے مختلف تکنیکوں اور مقاصد کو مختلف طریقوں سے استعمال ہوتا ہے ہر مواد کی خصوصیات اور اس کی سطح پینٹنگ کی خوبصورتی اور معیار پر اثر انداز ہوتی ہے اس لیے اہم ہے کہ آپ اپنی پینٹنگ کو کے لیے مناسب مواد کا انتخاب کریں